जोंनि चिरां जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुन्थायफोरा आरो आबाद मावनायनि आदबफोरखौ जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमावबो गोबां जायगायाव मोसौ आरो नांगोल फोरजों आबाद मावो नांगोलजों हालेवनानै आबाद मावो आरो आबादखौबो जों मावो माइ माइरं माइ आबादना जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जोबोरैनो मावजायो आरो बेखौ जोङो मावनो थाखाय आदब बाहायनायानो जाबाय नांगोल आरो जुंगाल जायखौ जों मोसौ आव होनानै जों हालेवनानै जों मायफोर गायो आरो जों माइफोरखौ दिहुनथाय खालामनो थाखाय जों जेब्लाबो आबाद मावो हालेवनायआव जेब्ला जों नांगल जुंगाल बाहायो आरो मैफोर बाहायनानै जोङो माइ गायो अब्ला जोंनि माइफ्रा जोबोरैनो मोजां जायो आरो टेकन'लजिनि जुनै जों बुंनो सानोब्ला जोङो दानि बे जुगावबो जोङो ट्रेक्टरफोर बाहायनानै जों आबाद मावनाय फोरखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोब्ला दानि बे गोदान मुगाआव मानसिफ्रा एफा एनै रोंनायखौ लानानै एबा रोंगथिखौ लानानै जोङो माइफोरखौ दिहुनगासिनो दं मानोना आबाद मावनो थाखाय नांगोलफोरजों हालेवब्ला सानसेयाव से बिगा गाहामल' हालेवनो हायो नाथाय टेकन'लजिनि जुनै ट्रेक्टरफोर बाहायनानै आबाद मावनो थाखाय हालेवोब्ला जों सानसेआवनो जि आरो जिबा बिगासिम जों हालेवनानै जोङो आबाद मावनो हायो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुन्थायखौ जोङो सान्नोब्ला जोङो माइ आबादानो गाहाय मानोना जों माइ आबाद मावनानैनो जोङो जिउ खुंनो हायो